भोजन में उपयोग करण वारी शयूं उह त मिली वेंदी हुयूं पर कुझु शयूं घटि आहिनि जेका मुश्किल खनि मिलंदी आहिनि जीअं कुकुम जॾहें घर में सिंधी कढ़ी ठाहिणी हुजे त कुकुम ॾाढी मुश्किल खां मिलंदो आहे ऐं सिंगियूं ऐं बिह ई सभी चीज़ शयूं ॾाढी मुश्किलनि खां मिलंदी आहे साई थूम भी हिक शइ आहे जेका असां पराठनि ऐं भाॼीयुनि में यूस कंदा आहियूं ई बि ॾाढी खां मिलंदी आहे हर काॾहें ई उपल्बध न हूंदी आहे अॼु जे समय में ॿार चीज़ ऐं पीज़ा पास्ता ई सभ जी डिमांड वधीक कंदा आहिनि त चीज़ ऐं ऑलविस जीअं मेयोनीस किनीग्स वग़ैरह मिलनि हर जॻाए आसान न आहे ई चीज़ ऑलिव्स ई ॾाढी मुश्किलनि खां मिलंदी आहे जॾहें ॿार ज़िद कंदा आहिनि त माउ पीउ नीअर बाए शॉप ते वेंदा आहिनि ऐं हुते पुछंदा आहिनि के चीज़ आहे चीज़ न मिलंदी आहे कॾहिं कॾहिं उहे ॿीं चीज़ ॾेई छॾंदा आहिनि जेका अमूल वारी ईंदी आहे त ॿार हुनखे न पसंदि करे उहो डाइस वारी चीज़ खे पसंदि कंदा आहिनि त हिन में भी कई तरीक़नि जी वेराएटियूं ईंदी आहे बेल पेपर हर जॻह न मिलंदो आहे ऐं जेकॾहें जिम वारा हूंदा आहिनि उहे बेल पेपर खाईंदा आहिनि ब्रोकिली बि हर सीज़न में न मिलंदी आहे ऐं ई शयूं कुझु शयूं इहे आहिनि जेका सीज़न वाइस ईंदी आहे त भोजन ठाहिण में ॾाढी मुश्किलात थींदी आहिनि